अॼु जे अॼु जे समाज में छोकरिन जी हालात कीअं ए अॼु जे समाज में छोकरिन जा हालात पहरें जे मुकाबले तमाम सुठा आइन छो त अॼु छोकरिन खे पढ़ण लिखण लाए वधीक अवसर आहिनि छोकरियूं पांजे पाण खे साबित ति करन कि असां बि छोकरन खऊं घटि कोन आयूं हालाकि पहरियों एतिरी सुविधा कोन हूंदी हुई न छोकरिन खे एढ़ा सुठा स्कूल मिलंदा हुया गांवन में पढ़न लाए वधि में वधि पंजी सतीं ताईं स्कूल हूंदो बाकि पढ़ण में छोकरिन खे ॿारन खे ॿाहिर निकरणो पवंदो हो जैंमे माउ पीउ ॿारन खे ॿाहिर निकरण जी इजाजत कोन ॾींदा हा विशेष कर छोकरिन खे त अकतई कोन ॾींदा हा छोकरा वरी बि हलिया वेंदा हा पढ़ण लाए पर छोकरियूं उहे ई पंज़ सत पढ़ी अऊं उन्हीअ खऊं पो पांजे घर जे कमन में सिखी अऊं नंढी उमरि में ई हुननि जो विहाव कयो वञ बो हो हूअ छोकरियूं हमेशा इअं पांजे पाण खे घटि सम्झदियूं हुयूं इएं थींदो हो छल धीअ न कंहिंखे ॼमें छो त माउ पीउ खे इएं लॻे तो कि धीअ ॼमण खऊं पो असांजे मथां खर्च ई खर्च आ दन दहेज सभु हे सभु सोचे विच्स्स्रे माउ पीउ त हमेशा ई इअं चाहींदा हा कि असांखे पुट्र ई ॼमन धीअ ॼमे ई कोन पर हाणे हालात तमाम बदलजी वया आइन हालाकि इन्हीअ जे लाए बि समाज में खूब परिवर्तन थिया खूब माण्हुनि प्रयास कयो तॾि सभु समाज बदलियो अऊं हीए सभु समाज बदलियो अऊं समाज हिकु ॾींहुं में न बदलियो आ हे घटि में घटि ट्रीह सालन में परिवर्तन आयो आ अने हिन ट्रीह पंजुवाहन सालन पहरियों त असां ॾिसंदा हासे कि कीअं भ्रूण हत्या ती थे माण्हू कुख में ई पांजे धीअ खे माराइन ता पर हाणे हालात एढ़ा न आहिनि हाणे धीअ ॼमण ते कोइ रोइंदो नाहे साॻी खुशी मनाइंदा इन जीअं पुट्र जे ॼमण ते अऊं अॼु त धीउरुनि खे वधीक मां ॾिसां तो कि कंहिं बि साल तां रिज़ल्ट ॾिसंदव स्कूलन कॉलेजन जो हमेशा छोकरियूं अॻिते तियूं रहन छोकरा अॼु ओतिरो सुठो न था करे सघन जेतिरो छोकरियूं तियूं कन इन्हीअ करे छोकरिन पांजे समाज में फील्ड पकी कई आ हर फील्ड में उहे उहे फील्ड जॻहियूं काथे पहले असां सोचे बि कोन सघंदा हासे कि छोकरी कमु कंदी उते बि मथे उननि जो भले ई नासा में हुजे कल्पना चावला हिंदुस्तान जो नालो केॾो ऊंचो कयो अऊं इन्हीअ जे अलावा बि हजारे हजार जॻहनि ते असांजी छोकिरियूं तमाम तमाम अॻिते अहिनि अऊं छोकरा मां ॾिसां तो त अॼु कल्हि पुठियां ता थींदा वञन उन्हीअ जो हिकु कारण हीउ बि आ कि असांजे समाज में अञा बि छोकरिन खे छोकरन खे कुझु वधीक छोट ॾई करे असां पालियऊं ता छोकरी अगरि रात जो देर सां अचे त ॾह सवाल कंदा आयूं कि काॾे वई हुईंअ छो एॾी देर थी इंक़्वायरी कंदा वञा छोकरो भले ई अधु रात ताईं ॿाहिर रहे असांस सुवाल न कंदायूं चवंद छोकरो आ इअं त हलंदो आ कोइ ॻाल्हि नाहे अऊं इन्हीअ करे छोकरन खे जेका आजादी आ उअ बिगाड़े ती अऊं छोकरियूं पांजे पाण खे साबित करे सुठो पांजो मकम हासिल कयो आ अॼु छोकरिन लाए समाज में देश में तमाम जॻहियूं खुलियल इन ओ जेको चाहे जिते चाहे कमु करे ती सघे उननि लाए सरकार जी तरफऊं बि ॾाढो प्रोत्साहन आ कानून बि उननि जे पक्ष में इन हाणे त अगरि कोइ छोकरी काॾे बि कमु करे भले अधु रात जो बि घर में अचण चाहे त उन्हीअ लाए बि देश में कानून आहिनि कि इन खे छोकरी खे कैब में इंदी त गार्ड उन जे घर ताईं छॾे वेंदो मतिलब माउ पीउ जी हाणे चिंता लथी आ बिलकुल छोकरिन जे बारे में छोकरियूं सुठियूं नौकरियूं करे पांज़े लाए पाण पेसो कमाइन थियूं अऊं पांजो विहाव पांजी मरजीअ सां कन तियूं हे अॼु जे टाइम में अऊं हांणे जे टाइम में ॾाढो फरक आयो आहे पहरियों छोकरिन खे परिवार में बि डीसिजन वठण जो हक न हो हाणे त छोकरियूं देश जो बि डीसिज़न वठन तियूं